चुनौती खेती करने में हम लोगों को चुनौती का सामना करना पड़ता है जैसे कि बाढ़ बाढ़ में जैसे कि फ़सल लगाए और बाढ़ का पानी आया फ़सल पूरी तरह ध्वस्त हो गई ढह गई इसी तरह कई तरह की परेशानी होती है चुनौती के मामले में जैसे कि कभी कभी कीट कीट वग़ैरह बहुत सारे होते हैं जो फ़सल को बहुत बुरी तरह से नष्ट कर देती है रोग की तरह वह पूरा छा जाता है और इस तरह किसानों को बहुत सारा नुकसान होता है इसी तरह बहुत प्रकार की चुनौतियाँ आती है खेती करने में हाँ कभी रौदी जैसे कि बारिश ही नहीं हुआ कभी ज़्यादा बारिश होती तो कभी साफ़ बारिश नहीं हुआ तो बारिश नहीं होती है तो उसके लिए बहुत परशानी होता है किसानों को खेती करने में और उस नुक़सान भी होती है उसका बहुत ख़र्च लग जाता है सिंचाई की सुविधा की कमी के कारण नहीं हो पाती है फ़सल तो इसी तरह किसान को बहुत सारा परेशानी होती है हाँ जैसे कि धानों की फ़सल हम लोग लगाते हैं तो बारिश नहीं होती है और कभी कभी होता है कि बाढ़ ही आ जाती है तो ढह जाती है फ़सलें बारिश नहीं हुई तो उसके बाद भी गड़ बड़ हो जाती है चूँकि सिंचाई की सुविधा नहीं है इस लिए खेती करने में किसानों को बहुत सारा परेशानी होती है

किसान के लिए तो सरकार व्यवस्थित नहीं किया है गाँव देहात में किसान किस तरह ज़िन्दगी व्यतित करता है वो किसान ही जानता है सरकार का ध्यान तो इस तरफ़ कुछ ही नहीं है हम लोग किसी तरह अपना जीवन यापन बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना इसी से करते हैं